हँ बोलू ने आवाज अबै छै नहि आवाज जाइए आमके लीचीके कटहरके जाहि चीजके अहाँ लिअ पचास रुपैए पच्चीस रुपैए सए रुपैए जेना पौधा लेबै ओना दाम कहली ने आमके हइ लीचीके हइ कटहरके हइ आओर सभरङ्गके पौधा हइ भगवान दुसाधोके छै भगवान सभकिछुके हैलो हैलो हैलो हँ सभकिछु उपजाबै छी

सेब सए रुपैए किलो पचास रुपैए किलो सएओ दै छियै पचासो दै छियै जैसन फल ओइसन दाम कथी लेबयके छै आओर की स् कीसभ लेबै लेबयके छै तऽ आउ कहाँ मिलै छै दोकानेपर आउ

हँ हँ गहूँम ओहूँम कऽ के उपजबै छियै गहूँम पाँच सएके हँ पाँच सए लेबयके बाद ने रेट बनि जेतै दऽ देबै तऽ हो हो जेतै थोड़ा बहुत थोड़ा कम बेशी कतेक लेबयके हइ मूंग मसुरी लेबै मूंग सए रुपैए हइ राहरि हइ एक सए बीस रुपैए आब जेना दऽ देबै दस बीस कम कऽ कऽ